हैलो दादा असांखे कंहिं न पासे में ही स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल सभु अथव बसि असांखे हिते रस्ता इलाही ख़राब अथव उनजे लाइ तव्हां कुझु

ओके ठीकु

हा अने हिते साम्हूं असांजे घर जे साम्हूं सभु कचिरो फिटी करण था हिते कचरा पेटी बि कोन्ह रखियल आहे

हा हा हा ते हीए और हिते पासे में हॉस्पिटल अथव हेॾी वॾी कोन्ह अथव नंढा नंढा क्लीनिक अथव उन लाइ अथव रिक्वेस्ट अथव

हा

ओके हा ओके हूं हा हा ओके

हा ओके हा हा अरे हिते पासे में स्कूल बि अथव पर हेॾो टिचिंग सुठो कोन्ह अथव सभु नंढी नंढी स्कूलियूं अथव उते टीचर या सर अचनि त कोन्ह था एॾो ध्यानु नथा ॾिए स्कूल में

हा हा ऊ क्लास में ई सभिनि सभु तरफ ध्यानु ॾिए न ॿारनि में हिक क्लास में ॿ टीचर त हुजनि

हा अरे संडे ॾीं भले एक्स्ट्रा वर्क करण स्कूल में

ठीकु हा हा हा हा हा ओके ओके हा